بچہ جب پیدائش ہوتا ہے تو بچہ کو سب سے اول میں ماں کا دودھ کی ضرورت پڑتی ہے بچہ ہاسپٹل جب لے جاتے ہیں تو بچہ کو بچہ کو ہاسپیٹل میں علاج وغیرہ کی ضرورت پڑتا ہے اور وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ بچہ بچہ کا سب سے پہلے اول میں صاف صفائی ہونا چاہیے صاف صفائی ہوگا اس کا مینٹینینس ہوگا سب بچہ صحیح سے رہے گا اور بچہ کہیں ہم دیکھا کہ کا نام ہے ایک ایک پڑوسی کے یہاں بچہ جنم لیا وہ صاف صفائی نہیں رکھا بیمار پڑ گیا بیمار جب ہو گیا تو اس کو علاج کے لیے لے جانا پڑا علاج ہوا اس کو بھی کہا گیا کہ اس کو صاف ستھرا رہنا ضروری ہے اور اس کا بھرن پوثن ماں کا دودھ اول میں کہا گیا ہے اور اس کا ہر درشٹی کون سے اس کا علاج